नमस्ते हाय आइए बैठिए जी अच्छी हूँ मैं बोली कि यह जो आपका बच्चा है वह पढ़ने में तो अच्छा है ही बट यह सिंगिंग में बहुत अच्छा है तो मैं आप से मिलना चाह रही थी इसलिए कि आप इसे गाने का मौक़ा दीजिए और आप आप भी चाहते होंगे हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा गाए और अलग अलग स्टेट में जा कर वह अपना नाम रौशन करे तो इसी लिए मैं आप से मिलना चाहती थी कि आप क्या कहते हैं कि इसको जाने गाना गनवा ग गाने का मौक़ा दीजिएगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है बच्चा है यह सब मैनेज कर लेगा मैं पूछी तो बोला कि हाँ मैं कर लूँगी कर लूँगा मैम क्योंकि वह भी चाहता है कि मैं गाऊँ तो बोल रहा है मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं बोली चल ठीक है मैं थोड़ा बात करती हूँ आपके पेरेंट्स से तो इसी लिए मैं आप से आप आपको यहाँ बुलाई तो आप क्या कहते हैं अरे डिग्री देखिए डिग्री का क्या है डिग्री तो ऐसे ही डिग्री से थोड़ी ही कुछ होता है अब इस इसके अन्दर टैलेंट है तो मैं भी देखी प्रिन्सपल भी देखे सब देखें हैं तो अच् मेरे को लगा कि हाँ यह कुछ कर सकता है यह गा सकता है आगे जा सकता है तो क्यों नहीं जब ऐसा गो ऑपोरचुनिटी हो तो क्यों छोड़ना चाहिए नहीं नहीं होगा बोला है बच्चा कि मैं मैनेज कर लूँगा मैम तो अच् अच्छा नहीं लगता ना अगर कोई चाहता है कुछ करना तो करने दीजिए ना उसको हाँ वह तो यहाँ पर तो जो होगा सब वह तो होता ही है अब बच्चा जितना मैनेज करेगा उतना ही होगा ना इतना बच्चा है वह अभी बड़ा तो थो नहीं है अच्छा तो आप मान गए आप चाहते हैं कि आपके बच्चा सिंगर बने तो पेरेंट्स की तरफ़ से कोई वह नहीं ना नहीं आपत्ति नहीं है ना